हमरसबके मार्केट मुजफ्फरपुर पड़ैए या दरभङ्गा पड़ैए तऽ हमरासबके बाइकेसँ जाइके पड़ैए या नहि तऽ बसके सहारा लिअऽ पड़ैए अपना पासमे बाइक हइ बाइकसँ हमसब से जा रहल छी ओकरबाद शाममे मार्केटिङ्ग कऽ कऽ बाइकेसँ अबै छी देखली जे कहीँ रस्तामे गाड़ी गरम भऽ गेल तऽ ओकरा जे हइ से किछु देर ठण्ढाइके लेल रोकि देली गाड़िओ ठण्ढा गेल आओर कनि अपना शरीरोके थकान जे हइ से दूर करैके लेल कनि चाइ पी लेली हमसब ताहिके बाद फेर वहाँसँ निकलली कभी कभी कताल देखै छी जे मोबिल सेहो जे हइ से छिलकै लागल मोबिल छिलकै अइ ताहिके बाद कनि देर आकऽ मिस्तिरीसँ सेहो देखा लै छी हमसब मिस्तिरी देखलाके बादमे कहलक जे देखिए सर मोबिल जो है सो आपका खतम है एहिके लऽ कऽ हमसब फेर जे हइ से ठीक करबै छी गाड़ी ठीक रहत तऽ आइ हमहूँ ठीक रहब लम्बा टूर होइके पड़ैए टूरमे तऽ मने बाइकके जे हइ से हमरासबके देखरेख करैएके पड़ैत रहैए